ना गुरनो थांब्लाथाय जेखाइ खबाइ मुस्रि माबा सबखोनो लाना थाङोमोनना हायखांगाफा खबाइफा मोननाय रखम मोनोमोन नाया सा सा जाब्लाथाय बे नाया सा सा जादोहाय हायखां हायखां हायखां ओरै होननानै हायखांब्लानो गुरब्लानो बेसे बुरजा खबाइसे गाहाम मोनोमोन दाथ' इदि मोनाना दा जायगाबो गैला बिलोबो गैला सब आवग्रिजोबना लाबायमालाय फोथारखोब जाजोबबाय आगोलनिबायदि बिलो गैला नाबो मोनला गाव गाव फुख्रि जावै जावै फुख्रियाव ना फिबाय लेखे दानिया गुरना मोनजाला दानिया गुरनोबो थांला सब माबानानै फुख्रिनि नासो जायो आगोल आरो जेखाइ लांलाय मुस्रि लांबाय खबाइ लांबाय बालथिं लांबाय हायखांबाय लाबोबाय इफोरजोनो जायोमोनना दाथ' इदि मोनजाला नाखो फुख्रिनि नङाब्ला फुख्रिनिखोसो जायोदा गावगाव फिनानै जायोदा नाखो